हम मिथिला के बासी दौड़ैत काल हम इएह सोचैत रहै छी जे हमरा एहन कोनो गाना सुनै छी जे ओहि सऽ कि हमरा मोटिभेशन भेटै छै आओर मोटिभेशन भेटलाक बाद हमरा शरीर मे एनर्जी आबै छै आओर हमर जे लक्ष्य रहै पूरा करै कऽ पूरा भऽ जायत अछि आओर एनर्जी जखने हम मोटिभेशन गाना सुनै छी तखने हमरा शरीर मे तेना एनर्जी आबि जायत अछि जे पूरा हमर लक्ष्य तुरंत हासिल भऽ जायत अछि आओर स्वास्थ्य के लेल सेहो फिजिकल बहुत जरुरी छै दौड़नाइ तऽ एहि सब लऽ कऽ हमसब दौड़ै छियै स्वस्थ सेहो हमरा सब के पूरा क्लियर रहैत अछि आओर दौड़ैत काल बस एके एके टा हमरा सब के लक्ष्य रहैत अछि जे सीधा जे मिशन छै ओ मिशन के पूरा करै के छै तकर बादे किछु आ एकदम पूरा फोकस रहैया जे आगाँ पूरा हमर रनिंग कम्पलीट हुए ताहि के लेल हमसब बहुत मेहनत करै छी मिथिला के बासी छी आओर बहुत स्वस्थ के लेल रनिंग यानी दौड़नाइ बहुत ही जरुरी छै